हाँ हमें बिजली के पास जाने से बिजली से खतरा हो सकता है क्योंकि कहीं भी ट्रांसफार्मर रखा हुआ है तो उसको हम नहीं छुएं क्योंकि उसे हमें झटका लग सकता है अगर आसमान से कोई बिजली गिरती है तो आसमान में अगर बिजली कड़क रही है तो हमें पेड़ों के नीचे नहीं रहना है और किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना है और घरों में सुरक्षित रहना है बाहर नहीं निकलना है अगर हम बाहर निकलेंगे तो शायद हमारे ऊपर बिजली गिर सकती है या हम पेड़ों के नीचे जाएंगे तो पेड़ के सहारे हमारे ऊपर बिजली गिर सकती हैं क्योंकि पेड़ हमेशा बिजली को अपनी ओर खींचते हैं